मेरे बचपन की जो सब से प्यारी यादें हैं वो यह हैं उस वक़्त मैं किसी की कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी और मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे याद आता है वो यह है कि जैसी शाम के चार बजते थे मैं मेरे दोस्तों के साथ खेलने निकल जाती थी मेरी तीन चार सहेली थी शाम चार बजे होते ही मैं मेरी अम्मी को घरवालों को बोल कर अब मैं खेलने जा रही हूँ और डेली घर जाकर उनके दिप्ति रिंकू डॉली सब को वो ऐसे गेट पर जाकर बुलाती थी मैं घर जाकर उनके और फ़िर हम लोग दो दो तीन तीन घंटे हम लोग खेला करते थे घूमते थे साइकिल चलाते थे तो मुझे बचपन के वो वाले दिन बहुत याद आते हैं और जब किसी की कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं और अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत सारी यादें हैं जो मतलब याद आती हैं और सबसे प्यारी याद मुझे यह ही लगती है